नमस्ते सर बोलीये क्या काम है मोबाईल कि तो मेरा सौफ ही है मिल जाएगा आपको कौन सी कम्पनी का चाहिए क्या है आपका बजेट है वो आप बताइए उस हिसाब से मैं बताऊँगा दस हज़ार का रेट में चाहिए कम्पनी बहुत सारी कम्पनियाँ है रेडमी है समसम है नोकिया है बीबो है तो आपको कौन सी कम्पनी का चाहिए नोकिया का चाहिए नोकिया से अच्छा तो उसका हे रेडमी का उस बजट में रेडमी का फस्टक्लास का मोबाईल है उ आपको उसका बैटरी चार्जर उसका एयरफोन सब उसमें फ्री में आ जाएगा मेरा सर्विस भी अच्छा है आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा तो कोई भी तकलीफ नहीं है सर्विस भी अच्छा है उसमें रेडमी का लेंगे न तो आपका लाइफ एक बार ले लिए तो लाइफ चार पाँच साल कुछ देखने की ज़रूरत ही नही है आपको को कुछ कुछ नहीं करके इधर जाने का आँख मूँद कर रेडमी का ले लीजिये दस हज़ार के बजट में वो अच्छा मोबाईल है आ जाएगा आपको लोन पर भी मिल जाएगा कर्ज भी लेना चाहेंगे तो कर्ज भी ले सकते हें लेकिन लोन पर भी मिल जाएगा थोड़ा प्रेमेंट आपको देना पड़ेगा दो त दो तीन हज़ार देना पड़ेगा सीधे आपको लोन पर दे देंगे हर महीने का किस्त बनेगा जो भी किस्त बनेगा आपको हर महीने का वह कटवाना पड़ेगा हर महीने का वो कटवाना पड़ेगा दो तीन हज़ार में आने आपको लोन पर मिलेगा न दो तीन हज़ार तो आपको नगद एक बार कैस देना पड़ेगा उसके बाद हर महीने का हज़ार रुपिया आपको देना पड़ेगा तो जल्दी और ज़्यादा समय के लिए मंगता हे पाँच सौ रुपिया महिना देंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय तक आपको देना पड़ेगा भरना पड़ेगा इस बोलिए ये कौन सा अच्छा लग रहा है हाँ हाँ हाँ फोन सारे सब बढ़िया है और उसको ये है आपको अच्छे तरह से आना चाहिए नहीं उसका चार्जर और उसका बैटरि यदि चार्ज करते हें ना तो जो फोन कंपनी का चार्जर मिलता है उसी से चार्ज करना चाहिए

बोलिए जी सर नहीं फोन भेजते हैं और उसका चार्जर है एयरफोन हुआ औ वाच हो गया इसमें क्या एयरफोन का ब अच्छा से अच्छा एयरफोन हज़ार बारह सौ पंद्रह सौ तक जैसा कंपनी का लेंगे वैसा पड़ता है चौदह पंद्रह सौ तक भी आता है और सस्ता में भी चार सौ पाँच सौ का भी मिल जाता है